हाँ मैं पाँच संख्याएं बोल सकती हूँ ग्यारह हज़ार छः सौ बावन पन्द्रह हज़ार चार सौ छब्बिस बीस हज़ार चार सौ अट्ठाईस पच्चीस हज़ार छः सौ नब्बी आठ हज़ार नौ सौ सत्ताईस